सिलाइ मशीन अयलासँ बहुत तरहके काम जे काम असम्भव छै से काम सम्भव हेतै जेनाकि पहिलेके जमानामे ककरो कपड़ा फाटि जाइ छलै या फाटल रहै छलै कपड़ा सेवा रहै छलै ओ सुइया धगाके माध्यम से कपड़ा सियै छलै कपड़ा फटलहाके सियै छलै आब सिलाइ मशीन अयलासँ सिलाइ मशीन अयलासॅं लोग सिलाइ मशीनके कपड़ा सियै छै कपड़ा सीयै छै ड्रेस सी अबै छै सब तरहके समान सीअबै छै जेना साड़ी लेलियै साड़ियो सिलाइ मशीनके माध्यमसँ सिलाइ छै जेना ककरो शॉर्टे फैट गैल कपड़े फैट गैल तऽ पहिले लोक सुइया धगाके माध्यमसँ सियै छलै आब लोक सिलाइ मशीनके माध्यम सऽ सिलाइ मशीनके माध्यम सऽ सुनै छै सिलाइ सिलाइ मशीनके माध्यम से सिलाइ करै छै जेना कोनो पाबनि त्योहार छै पाबनि त्योहारके माहौल पर नया नया लोक कपड़ा सियबै छै अनेक तरहके कपड़ा सीअबै छै नया नया कपड़ा नया नया चीज सीआ लै छी पाबनि छै तऽ सिलाइ मशीन अयलासँ हमराके जीवनमे जे काम असम्भव छलै ओ काम असम्भव हेतै हेतै किएकि ई सिलाइ मशीन सिखलासँ बहुत तरहके काम भऽ सकैत छै बहुत तरहके नीक पाइ कमा सकैत छी सिलाइ मशीन अयला सऽ सिलाइ मशीन अयलासँ सिलाइ मशीन सऽ लोग बहुत तरहसँ पैसा कमबै छै किएकि ओ सिखला सँ दूर दूर दूर दूर नहि जा पड़ै छै अपने क्षेत्रमे सिलाइ मशीन बैठा दियौ जेकरा कपड़ा तपड़ा फाटि जेतै किए कपड़ा नया बनेबाक छै किए कोनो फेस्टिवल छै या कोनो त्यौहार छै तऽ त्यौहार पर कपड़ा नया नया सियबै कोनो पाबनि पर नया नया कपड़ा सियेबै कोनो कपड़ा फाटि गेलै तऽ ओकरा सियेबै कनिको खरोच लागि गेलै तऽ सिलाइ मशीनके माध्यमसँ ओकरा सियेबै आओर आओर हमरा जेना छठि माइ छठि माइके पाबनि होइ छै तऽ ओहिमे नया कपड़ा नया कपड़ा हमरा आरके पेढ़ै छै किए छठि मैयाके पाबनि लए हमसभ नया कपड़ा पहड़ै छियै तऽ हमसभ दर्जी लऽ जाइ छियै सिलाइ मशीनके दोकान पर ओतऽ नया कपड़ा सीअबै छियै से सिलाइके एकदम दर्जी बला बढ़िऑं कहाँ सी दै छै सिलाइ सिलाइ बढ़िऑं गाँव कैरि दै छै हमसब सुन्दर सऽ पेढ़ै छियै अखिनगो कपड़ा फाटि जाइ छै तऽ पहिलेके पहिलेके जमानामे लोग एते नहि पता छलै लोग सुइया सुइया धगा से कपड़ा सी छलै सिलाइ मशीन अयलाह सऽ आबके लोग सुइया धगाके बिसैरि कऽ आगू बैढ़ि कऽ बहुत बढ़िऑं बात आगू बैढ़ि कऽ अपन कपड़ा सियै छै कपड़ा सीयै छै जेना ककरो कपड़ा फाटि गेलै तऽ सिलाइ मशीन जे सी दियौ पहिलेके जमानामे लोक सुइया धागा सऽ सीलै सीए छलै आब सिलाइ मशीन से सी दियौ केकरो कपड़ा सेबाक छै तऽ सिलाइ मशीन से सीआ दियौ